हाँ राजस्थान के नागरिक अपनी व्यवस्था के या सहायता के लिए कानून का उपयोग करते हैं जैसे कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी रिस्पांस लेते हैं किसी वकील से या पुलिस में सेव कैसे करके किसी एक्ट के द्वारा या कोर्ट में जाकर या किसी एम एल ए के पास जाकर अथॉरिटी के पास जाकर अपनी किसी प्रकार से अपनी सहायता लेते हैं जो उनको सहायता लेने में सरल हो या उसी प्रकार से या कोई अपनी समाज सेवा करता हो उसके पास जाए जो हमारी सेवा समझ सके नेशनल एक्शन प्लान एंड लीगल सर्विस अथॉरिटीशन एक्ट हम किसी के पास या किसी भी तरह कानूनी सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं